नॉलेज सां असांजी रुची इन करे वधी आहे उन सां असांखे घणाई फ़ाइदा थिया आहिनि जीअं नौकिरी ॻोल्हण में आसानी थींदी आहे हिकु ॿिए सां ॻाल्हाइण में परे देशनि में बि रही करे वीडिया काल वीडियो कॉल बि करे सघूं था ॻाल्हाए सघूं था ऐं ग़रीबनि लाइ बि ऐं किसाननि लाइ बि खेती कीअं कजे हर हर तरह जी असांखे मदद कंदी आहे टैक्नोलॉजी असांजे जीवन में कम जी बचति कंदी आहे कुझु बि सामानु वामान खपंदो आहे त ऑनलाइन पाण घुराए सघूं था ऐं टाइम जी बि बचति थींदी आहे जीअं नौकिरीअ वारा आहिनि उन्हनि खे टाइम न मिलंदो आहे ॿाहिरि ख़रीदारी करण जो त हू वेठे वेठे ऑनलाइन ख़रीदारी करे छॾींदा आहिनि ऐं समय जी ॾाढी बचति थी वेंदी आहे घरु वेठे सभु सुख सुविधा मिली वेंदी आहे ऐं असांखे ज्ञान बि उतां मिलंदो आहे असांखे अगरि कुझु न ईंदो आहे त असां गूगल खां पुछंदा आहिय़ूं जीअं एड्रेस अगरि कंहिंजी न पतो पवंदी आहे त लोकेशन ते विझी करे हुन एड्रेस जी जॻहि ते पहुची वेंदो आहे टैक्नोलॉजी असां लाइ ॾाढी फ़ाइदेमंद रही आहे बेरोज़गारनि खे रोज़गारु ॾियण में बि मदद मिली आहे